ہمارا علاقہ بہار کا سمانچل کا علاقہ کہا جاتا ہے یہاں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں اور بستی ہیں یہاں ہر بڑے مذہب پر عمل کیا جاتا ہے یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں جو اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ ایک خدا کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کی جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے وہ وہاں جا کر عبادت کرتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح ہندو لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں اور ان کی عبادات عبادت کی جگہ کو مندر کہتے ہیں وہ وہاں جا کر پوجا کرتے ہیں یہ تمام لوگ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں ہمارا ہمارے علاقے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں اور ہر طرح کی کمیونٹی رہتی ہے